अहिड़ियूं तमामु शयूं या मौज़ू आहिनि जंहिं ते मूंखे लिखण जो चाहु आहे न रुॻो चाहु बल्कि मुंहिंजी नज़र में समाज खे का ॾिसा ॾियण लाइ लेखकनि खे कुझु मसइलनि ते क़लम आजमाई करणु बेहदि ज़रूरी आहे अॼु समाज में मौजूदु तमामु मसइला जीअं जो तीअं हलंदा अचनि पिया वक़्ति दर वक़्ति लेखकनि पंहिंजे क़लम ज़रिए उन्हनि ते समाज जो ध्यानु छिकण जी कोशिश त कई आहे पर अञा उहे कोशिशूं पूरियूं काराइतियूं साबितु न थी सघियूं आहिनि लेखकनि वक़्ति बि वक़्ति ज़रूरतमंद माण्हुनि ग़रीब मिस्कीन जी ज़िंदगी उन्हनि जे मसइलनि ते लिखियो आहे पर समाज पंहिंजो उहो दायित्व उन्हनि लाइ अॼु ॾींहं ताईं न ॾिनो हारियुनि नारियुनि ते चङो ई कुझु लिखियो वियो आहे पर औरतुनि जी ज़िंदगी मज़ूरनि जी ज़िंदगी ऐं इन्हनि क़िस्मनि जे ॿियनि माण्हुनि जी ज़िदगीअ में को वॾो फ़ेरो या तब्दीली ॾिसण में न थी अचे समाज खे अञा बहितर समाज बणाइण लाइ लेखक खे अञा कोशिशूं करणियूं पवंदियूं अॼु समाज में कंहिं मसइला पुराणा ई आहिनि त कंहिं नवां पिण पैदा थिया आहिनि किनि ॾींहंनि में असां ॾिसी सघूं था त समाज में कहिड़नि क़िस्मनि जा तक़लीफ़ूं साम्हूं अचनि थियूं लॻिभॻि हिक न ॿिए ॾींहुं असां पढ़ूं था त कंहिं हंधि कंहिं छोकिरियूं जो बलात्कार थिए थो त अहिड़े समाज में जिते औरतूं सां इहे तक़लीफ़ूं आहिनि त उन्हनि मौज विषयनि ते लेखक खे लिखणु घुरिजे मां चाहींदुसि त समाज खे अहिड़ियूं शयुनि खां बचण लाइ साहित्य जो सहारो वठणु घुरिजे अॼु कल्ह ॿियो हिकु मसइलो हम जींस जी शादियूं या साॻिए जींस जो पाण में विवाह करण जो मसइलो बि ॾिसिजे थो इन्हनि सां ईंदड़ु वक़्ति में कहिड़ियूं चुनौतियूं ईंदियूं समाज उनखे कीअं मुंहुं ॾींदो अहिड़नि मौज़ुनि ते बि लिखियो वञणु घुरिजे समाज खे तमामु ॻाल्हियूं रुॻो साहित्य ई सेखारे सघे थो ऐं साहित्य रचींदड़ु तकलीकारु उनते वधीक जेनशी थी क़लम आजमाई कंदा त बहितर समाज बणाइण में पंहिंजो बि किरदारु अदा करे सघंदा